हमरा क्षेत्रमे जब पहिले सञ्चारके लेल या जे टेक्निकल जे तकनीकी उन्नति जे अइ से नहि छलैए तखन लोकके बड्ड मुश्किलके सामना करैके पड़ै छलैए हलाँकि आइ काल्हिके समयमे जे है से अहाँके तकनीकी उन्नति बड्ड भऽ गेल छै सबके घरमे सबके हाथमे जे है से अपन अपन स्मार्ट फोन है लैपटॉप तऽ आवश्यक होइए आइ काल्हिके पढ़ाइ जे करैए बच्चा सब ओइमे लैपटॉप आओर मोबाइलके जरूरी होइए ताहिसँ सबके घरमे आइ काल्हि मोबाइल रहैए जाहिसँ की फॉर्म ई सबटा भरऽके लेल टिकट काटऽके लेल या ट्रेनके जे टाइमिंग अइ से पता करैके लेल आओर बैंकिंग जे होइए से ओइ पैसा जे देबऽ लेबऽके लेल जे होइए प्रक्रिया सब लोकसब खुद करैमे सक्षम भऽ गेल छथिन आओर कोनो चीजके खरीदारी करैमे जे है से पैसा देबऽके लेल मोबाइलेसँ आइ काल्हि बैंकके भेज देल जाइए तऽ ई सबमे बहुत सहूलियत भऽ गेल छै लोकके आइ काल्हि